ہیلو جی بتائیے جی جی پرنسپل بول بتائیے کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا دوبارہ اچھا رومی رومی جی جی جی سر کیسے ہیں جی جی جی بہت بڑھیا ویسے تو جی جی جی ویسے تو آپ کے جو بیٹے کی مجھے رپوٹ ملی ہے ساری جو ٹیچرس نے دی ہے وہ پڑھائی میں تو بہت اچھا ہے اور اسکول میں بھی اس کا بہت اچھا فیڈبیک ملتا ہے مجھے جو ٹیچر سے ملتا ہے اور پڑھنے میں بھی بہت اچھا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ گاتا بھی بہت اچھا ہے سمجھ رہے ہیں سر نہیں نہیں ہم بالکل بالکل ہماری ٹیچرس جو ہیں انہوں نے نوٹس کرا انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا گا رہا ہے یہ تو اس لیے میں آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا اس بارے میں کہ تو پڑھائی کی تو ہے ہی بہت اچھی چیز جو اب اس کے اندر ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ایڈیشنل جو ایک الگ ہوتی ہے بناتی ہے باقی بچوں سے اس کو وہ سنگنگ ہے اس کی جو یہ بہت اچھی گاتا ہے جی جی تو آپ نے اس کو کبھی ایسا نہیں چاہا آپ نے نہیں چاہا کبھی کچھ کوئی کلاسیز دی جائیں یا کچھ اور دی جائے اس کا اور اچھی ہو سنگنگ اچھا اچھا نہیں نہیں اس کا اس کا ایک جو ایڈریس ہے جس کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے سنگنگ کی طرف تو آپ اس کو دھیان دیجیے ذرا سا اور کوشش کرائیے اس کو اور نکھاریں اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اس کو ایک بڑے اسٹیج پہ بھی موقع دیں کہ جس سے اس کا اور حوصلہ بڑھے سمجھ رہے ہیں ہاں جی جی تو ہم اس کو چاہ رہے ہیں ایک بڑے جس کے کوئی سنگنگ کمپٹیشن میں مقابلہ میں کسی حصہ دیں تاکہ یہ اور اس کی جو وہ ہے ہزیشیٹن جو ہے وہ ختم ہو اس کی ہاں بالکل بالکل بالکل ٹھیک ہے بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اس کو سیریئس لے کے اس کو کرائیں ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو